हैल्लो हां'जी हां'जी हां'जी हां'जी हां'जी हां'जी अच्छा जी जी एह् प्लाजो सूट हां'जी ए प्लाजो सूट अनारकली अनारकली सूट हां ए क्राप टाप स्कर्ट बी बनांदे जैंट्स आस्तै मर्द लोकें ए आस्तै पैंट कमीच होई और कुर्ता पजामा होई गेआ हां एह् बनांदे

हां'जी हां'जी होई जाना तुसें केह् बनाना हां'जी हां'जी होई जंदा ओह् बी हां कोई गल्ल निं बनाई ओड़दे अस

नेईं नेईं गोट्टा बगैरा तुस अपना ही लैंदे आएओ

हां जी हां'जी सेम टू सेम बनाई ओड़गे अस कोई गल्ल निं हां जी हां'जी ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं आई जाएओ तुस कोई दस बजे शा बाद'च बाद'च ओके जी